भारतीय खेलके नाम तऽ बहुत खेल छै लेकिन खासकऽ कऽ क्रिकेट हमरा लोकनिके बहुत ही अच्छा लागै अछि क्रिकेट एक एहन खेल अछि जेकि ओकरा देखबाक लेल हमसभ व्यक्ति ई कोशिश करैत रहै छिए जे हमर भारतके खिलाड़ी हर हमेशा विजय हासिल करए एकरा लेल हमसभ व्यक्ति बहुत ही मतलब बहुत ही तरहके कोनो भी प्रकारके वर्कके कामके छोड़िकऽ आ क्रिकेट देखै छी एहिसँ हमरा सभके बहुत ही अच्छा सहानुभूति होइए खासकऽ कऽ जखन भारत आओर पाकिस्तानके मैच होइए ओहिमे जखन भारत विजय होइए तऽ हमरा सभके बहुत खुशी होइए जे आइ हमसभ पाकिस्तानसँ जितलहुँ नहि विजय हासिल केलहुँ एहि लेल हमसभ खिलाड़ीके बहुत धन्यवाद दै छी